अ हेल'

औ ओइ दासो खोनादों खोनाबाय

औ आंथ' बायग्रासो बा नों दखानदारा अ दे ओइ बे फिथाइ सामथायाथ' बे दङ बै गयआनोसै फिथाइ सामथायाव गय बिदि फाथै दं अ अ अ ओमफ्राय बिदिनो थिंख्लिं दं ओरैनो थालिर मैखुन थालिर फिथाइ दं बेनो बेफोर

दामफ्राथ' आरो गयनि दामआथ' आरो दाथ' कुइन्टेलाव तिन तिन हाजार साराइ तिन हाजार बिदि औ लायसै दा नोंनो मा मा मा फिथाइ सामथाय नांगौमोन बा

मा फिथाइ नांगौ खोनायाखै आफेल आंगुर मा मा नांगौ अ आंनाव गैया बियो

ओं दा बै नैबेफोरसो दङ जुदि फाथो नांगौब्ला दा फाथोबो फाननो हागोन गय दं नांगौब्ला गयबो बायना जानो हागोन नों दङ आर हयथ' थालिरफोर दं आंगुर आंगुर दङ औ गयआ फानजोबाखै दंबावो एसे ओरैनो ओरैनो फानबाय माखासे ओइ ओरैनो खेथें जानायनि दं जानायनि दोनखानाय दं बेखौनो मोनगोन औ ओरैनो ओइ थालिर नांगौ नामा नो औ थालिरा दं जाहाजि अमृत सागर थालिर दङ नों बेखोबो लांनो हागोन नों बायनो हागोन औ ओइ सिनि साम्फाब्लाबो मोनगोन दङ सिनि साम्फाबो दं

ए बेदा हिसाबै फानो ओरैनो बेदा गोलाव खान्दानि खरां दङ सिनि साफ्माब्लाथ' जों दुइस' जागोन मा होनो गोलाव आरायस' गाहाम फानो ओमफ्राय अमृत सागर बिदिनो खान्दा गोलाव दङ बेबो बहाबा देरस'आवबो फानो बिबो दुइस'आवबो फानो बायो बेबायदिनो फानो आरो बेखौबो लांनो हागोन आरो नांगौब्ला औ औ औ बेनोथ' बायनो हागोन आं बुंखाबाय आरो दामफोरखौथ' माबाफोर नांबावगौ नामा हा दे होमब्ला दे दा उनाव रायज्लायनोसै दे दे दे दे दान्दो दे दानबाय ना